हीअं त ॾिसंदा वञूं त पुराने ज़माने खां अॼु ताईं अंधविश्वास जाम घटिजिया आहिनि तॾहिं बि अॼु जी तारीख़ में कुझु अहिड़ी शयूं आहिनि जेके असां अंधविश्वास चई ता सघूं जीअं अॼु जी तारीख़ में असां ॾिसूं त असांजे इलाइक़े में माण्हू घर में कुझु बि नज़र वज़र कंहिंजी लाईंदा आहिनि या पूॼा वूजा कंदा आहिनि त मटिको सिंदूर हुनसां गॾु चांवर पोइ नारेलु और कुझु टे चारि शयूं आणींदा आहिनि उहे विझी करे हुनखे चौराहे जे विच में रखी ईंदा आहिनि हाणे हुननि खे हीअं लॻंदो आहे की असां घर ई पनौती जो आहे हिन मटकी में बंदि करे करे चौराहे ते रखी के मूंखे हिकु हीअं अंधविश्वास लॻंदो हुओ ॿियों माण्हू हिते कोई बि रस्ते ते पथरु पियो हुजे साइड में हुन जे तिलकु लॻियलु हुजे त हुनजी पूॼा करणु चालू कंदा आहिनि त इहे बि मूंखे हिकु तरह जा अंधविश्वास लॻंदो आहे ॿियोंं काला जादू टोना वग़ैरह बि माण्हू हिननि ते विश्वास कंदा आहिनि ॿियनि अघोरी पंडित जो आहिनि पाखंडी जो आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हियुनि में अची करे पंहिंजो घरु परिवारु बर्बादु कंदा आहिनि त इहे शयूं न थियणी खपनि धीरे धीरे असां अॻियां वधूं था उमेदु आहे की हिन शयूं खां बि असां ॿाहिरि निकिरी वेंदासीं जय झूलेलाल